पंहिंजे जेके अकाउंट जा डिटेल्स आहिनि पंहिंजा जेके सिक्रेट नंबर आहिनि जेके अकाउंट जा पाण पिन रखंदा आहियूं लॉक रखंदा आयूं हू कंहिं सां गॾु बि शेयर न कन पंहिंजी जेके ट्रांजैक्शंस डिटेल आहिनि हू शेयर न करण पंहिंजे ओ टी पी जेके ईंदा आहिनि मोबाइल में उहो कंहिंसां शेयर न कनि ख़ासि करे इहो ध्यानु रखन की पांजी जेकी प्राइवेसी आहिनि हूअ पाण प्राइवेट ई रखूं पाण हुनखे पब्लिक न कयूं